म्हजो पयलो प्रॉडक्ट आसा एक हेडफोन घेतलोलो हांवेन बोट कंपनीचो आतां ऑलमोस्ट दोन वर्सां जालीं आसतलीं हांवें तो घेवन प्रॉडक्ट सावंड कॉलेटी आनी बाकी सगळें मटिरियल जें तेजें कितें आसा तें खरेंच बरें आसा त्या बद्दल कांय वाद ना पूण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे तेची बॅट्री बॅकप जो येता आजून आतां हांव दोन वर्सां जालीं कंटिन्यूस तो वापरता आनी इतलें जावन सुद्दां आजुनीय एकदां तो फूल चार्ज करत जाल्यार हांव पन आठ दीस पंदरा दीस तरी तो वापरतां रॅगुलर सद्दांचे सद्दां वापरून सुद्दां कांयच त्या हेडफोना बद्दल कंप्लेन आनी हें ना तेन्नासून आतां तो रेट सुद्दां असो कितें खूब नाशिल्लो आठशीं रुपया हांवें दिल्ले तेन्ना तेका सो एक बरो प्रॉडक्ट कोणाकूय हांव सांगतलो की जर कोणाच्या मनान जर घेवपाचो आसा हेडफोन जाल्यार बोट कंपनीचे हेडफोन आसात ते अवश्य कोणीय घेवचे सावंड कॉलेटी बरी आसा मटिरीयल तेजो बिल्ड बरो आसा आनी बॅट्री बॅकप होय बरो आसा सो तुजें पयशे जे तूं कितें दिता तुका अशें दिसना की आपले पयशे जे आसा ते फुकट गेले बेश्टो कसलो तरी प्रॉडक्ट हांवें घेतलो आनी आपल्याक जें कितें एक्स्पॅकटेड तेचे कडल्यान आवटकम जाय आशिल्लें तें येयना अशें केन्नाच बोट कंपनीचे जे कितें प्रॉडक्ट आसात तेच्या पासून जावचेना असो सगळ्यां खातीर एक बरो अनुभव म्हाजे खातीर आशिल्लो हो तुमकां जर कोणाकूय जर घेवपा जाय जाल्या तुमी बोट कंपनीचे हेडफोन जे आसात ते घेवंक शकतात